ہیلو سر کیا میری بات نظیر ہوٹل سے ہو رہی ہے جی میں نے یہ کال کیا تھا کہ میں نے آپ کے ہوٹل سے کچھ کھانا آڈر کیا تھا سویگی سے تو آپ کا کھانا بہت اچّھا رہا میں اس کے بارے میں کچھ فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں آپ کا کھانا مجھے بہت اچّھا لگا بلکہ میرے یہاں جو مہمان لوگ آئے تھے وہ بھی بہت اچّھا ان کو کھانا لگا ان کو پسند آیا اور اس کھانے کی بہت تعریف کر رہے تھے اس لیے میں کچھ فیڈ بیک دینے کے لیے آپ کے پاس کال کیا ہے آپ نے کھانا بہت اچّھا بھیجا تھا اور جو کھانا یہاں پہ آیا اس کی پیکنگ جو تھی وہ بھی بہت اچّھی تھی اس کھانے کی پیکنگ کرنے کا طریقہ بہت عمدہ تھا اور اسی طریقے سے ہمارا کھانا ٹائم سے پہنچ گیا اور ہمارے مہمان بھی اس کو کھائے اور اس طرح پیک تھا کہ کافی گرم تھا کھانا ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا اس لیے ہم نے آپ سے کچھ آپ سے کچھ اور پوچھنے کے لیے بھی فیڈ بیک دینے کے لیے اور کچھ پوچھنے کے لیے کال کیا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں ہمارے یہاں کچھ دن بعد ایک پروگرام ہے اور اس پروگرام میں بہت سارے مہمان دور دراز سے تشریف لا رہے ہیں تو ان کے کھانے کا انتظام بہتر طریقے سے کرنے کے لیے اور عمدہ عمدہ کھانے کھلانے کے لیے میں نے آپ کے پاس کال کیا ہے کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اور کیا ویرائٹی ہے کس کس طرح کا کھانا آپ بھیج سکتے ہیں اور ہم لوگ اس کو خرید سکتے ہیں اور ساتھ میں ان کی کیا قیمت ہے اُمّید ہے کہ آپ اس سلسلے میں رہنمائی کریں گے تا کہ ہم اپنا کھانا وقت پر آڈر کر سکیں اور وقت پر کھانا ہمارے یہاں پہنچ جائے